अ बहा दं जेबो प्लेनिं गैया नामा रा जेबो प्लेनिं गैया भेखेसनावनो सोरजोंबाफोर बहाबा थांगोन नामा आंहा लोगोखौनो मोनद'आ मोनद'आ जाबायलै लोगोखौनो मोनद'आ मोनद'आ जाबाय आंबोथ' बेयावनो सानदोंमोन सरलफारायावनो आच्चा सोर सोर थांगोन ओरैनोलाय साबेसे जागोन गासै साबेसे जों आटसा गारिया सोरनिखौथो लानो नागिरदों बिदिसो आं थाङोबा माने नोंनि कारखौनो लाजागोन नामा दा जेबायदि बोथोराबो जेनबा अखाया खुनु टाइम माबा गैयाना फिक्स टाइम गैयाना हाब्रबलाबायो फरेस्ट एरिया आरो लोगोसे जुनारफोराबो उसुबिदा मोनो बाइक जोंबो थांनो अखा बोथोराव हाय दिगदार जायोलै सिगां खेबसे मालाबा थांनायाव खस्थ' मोनखांबाय ओंखायनो बाइकजों बानाय मोनोसै आङो दा नोङो कारखौनो लादो नांगौबा कालेकसनखौ इगसट्रा दुइस' दुइस' खांदेरजागोन बे थावाव सोनो औ अब्ला दुइस' दुइस' खांदेरोबा नों हाजारसेनि थाव आरामसे थोयोना आग्लाय बावोसो ओमफ्राय जानाय आइटेमा ओरैनो मा मा खालामदोंमोन नोंसोरलाय आच्चा अमा अमा ए दे खालामलायखादो ओमफ्राय कालेकसनखौसो माला खालामगोन बायदि खिथाहरबानो जाबाय आं पेटिएम खालामहरनोसै

दे दे दे औ औ दे थांनायखौ बिदिनो साटता आटटायाव खालामसै होनबालाय जेब्ला माबा नांगौ जायो अब्ला कल खालामबानो जाबाय आं गुगोल खालामहरनोसै गुगोल फे दे होनबा ना दिनै नङा एक थारिकआव औ दे दे औ